بالوں اور دل کا خیال رکھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیوں کہ یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں اور بالوں کی کیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ورنہ تو پانی سے اکثر خراب ہو جاتی ہیں تو بالوں میں پیاز بھی لگائی جاتی ہے اور انڈا بھی لگایا جاتا ہے اور مہندی بھی لگائی جاتی ہے اور اسکن کیئر کی بھی کافی ساری چیزیں آتی ہیں کریم آتی ہیں موسچورائزر آتے ہیں اور کوئی بیسن وغیرہ کا بھی لیپ کرتا ہے اور ملائی دودھ وغیرہ بھی لگاتے ہیں اور بالوں میں مطلب بالوں کے لیے وہ کافی ساری چیزیں کرتے ہیں کافی سارے گھریلو نسخے آزماتے ہیں تاکہ اس میں خشکی نہ ہو یا بال سفید نہ ہو بال ٹوٹے نہ زیادہ اور بالوں کو کافی ساری چیزوں سے نقصان بھی ہوتا ہے جیسے کہ پریسنگ وغیرہ سے کافی نقصان ہوتا ہے بالوں پر اور مطلب ہمارے فیس پر زیادہ میکپ وغیرہ سے بھی اور لوکل پروڈکٹ یوز کرنے سے بھی فیس خراب ہو جاتا ہے